आदल्या तेंपार चले दादले आनी चलयो बरोबर खेळटाली तर तांचे खेळ कसले आसले लोबयांनी खेळप गुली दंडा आनी ग ग गड्ड्यांनी हे सगळे चली आनी चल्यो वांगडा खेळटाले चोर पुलीस खेवताली पूण आतां तशें ना आतां किदें आता सगळे सुद्रलेल्या कारणान आनी फेसिलीटीज बऱ्यो आसल्या कारणान चोडवां क्रिकेट खेळटात कब्बडी खेळटात फुटबॉल खेळटात होकी खेळटात जिमनेस्टीक म्हणून आसा सगळे तरेचे एडवांस खेळ जाल्ले आसात आनी पयली अशें नासले पयली सादेत खेळ आसले तितूत सगळी मजा आसताली आतां खेळ सगळे पयशांचे खेळ जाल्यात पयशांचे खेळ म्हणल्यार एक्झाम्पल बऱ्या बऱ्या ग्राऊंडार वयतलो जाल्यार बरें पयशे फारीक करून त्या म्हणजे थंय एडमिशन घेवचे पडटा आनी त्या खातीर पयशाचो व्यवहार चड जाता आदल्या टायमार तशे नासले आदी इतले नासले न्ही आदी कितें आसले आदी गांवागांवांन लोक चले चल्यो वांगडा रावताले शाळेनसून येताना मदींच टायमपास म्हणून खेळूंक लागताले आनी कितें करताली ते बरें आसले आतां ना आतां वेवस्थीत टायम दिल्लो आसता म्हणजे आताच्या खेळान आनी आदल्या खेळान जमीन आसमानाचो फरक आसा त्या खातीर हांव कांयच सांगू शकना आदले खेळ आमचे खेळ खेळपण हे सादे तरेचे आसले आताचे हे एडवांस तरेचे आसा